जि'यां कि तुं'दा सोआल ऐ कि जेह्ड़ी गौरमेंट ऐ ओह् जेह्ड़ी पशुएं दे पालन पोषण च केह् मदद करदी ऐ केह् केह् स्कीमां कड्ढी दियां उ'नें उं'दे पालन पोषण च केह् केह् बेनिफिट लोकें गी मिलदे ऐ ते में तुसें ई सनाना चाह्न्नीं आं कि सारें कोला पैह्लें ते साढ़ी गौरमेंट ने बड़ियां सारियां स्कीमां कड्ढी दियां जि'यां साढ़ा जे एंड के बैंक होइया फ्ही साढ़ा केनरा बैंक होइया फिर बड़ियां सारियां कामधेनू स्कीम्स होइयां ते साढ़ी गौरमेंट ने बड़ी सारी स्कीम कड्ढी दियां पशु दी पालन पोषन लेई जि'यां कि साढ़ा जि'यां साढ़ी गइयां साढ़ी गौऽ माता जेह्ड़ी ऐ ओह्दा ओह्दा जेह्ड़ा ओह्दा सानूं लोकें ई बड़ा बेनिफिट ऐ ओह् सानूं दुद्ध प्रोवाइड करदी ऐ उस दुद्धै कन्नै बड़ी चीज़ां बनदियां ऐ जेह्ड़ी सारें लोकें दियां सारे लोकें दियां नीड होंदियां साढ़े लोकें दियां ओह् जरूरतां होंदियां न ते जि'यां अस गल्ल करचै पैह्लें साढ़े आंढी गोआंढी दियां साढ़े आंढी गोआंढी जि'यां लोक अस दिक्खने आं कि साढ़े म्ह्ल्ले दे जेह्ड़े लोक न ओह् बैंक च जंदे बैंक आह्ले उ'नें गी बड़ी सारी स्कीमें दे बारे च करदे ते ओह्दे उप्पर गइयें उप्पर उ'नें गी लोन मिलदे ताकि ओह् केह् करन कि ओह् लोन लेइयै होर अपने अग्गें पशु बधान गइयां लैन फिर उं'दे गइयें दा पालन पोषण करियै अपना गजारा चलान ते ताहीं करियै की सानूं गौरमेंट जेह्ड़ी सरकार ऐ बड़ा मदद करदी ऐ साढ़ी गौरमेंट जेह्ड़ी ऐ बड़ी हेल्प करदी ऐ लोकें दी गइयां बगैरा जेह्ड़ियां हैन पालन पोषण उं'दा करने च बड़ी मददगार न ते जि'यां कि हून साढ़े प्हाड़ी एरिया दे लोक अस आखी आचै जेह्ड़े प्हाड़ी एरिये दे लोक न ते ओह् बचैरे हून सिटी एरिया दे जेह्ड़े लोग न ओह् चलो फैक्ट्रियें च कम्म करदे किश अपने किशें अपना रेस्टोरेंट बगैरा खो'ल्ले दे न किश अपना जॉब करदे न ते जेह्ड़े बचैरे जेह्ड़े बचैरे प्हाड़ी लाकै दे लोग न उद्धर इक ते इ'न्नी जादा लोकें दी फैसिलिटीज नेईं होंदियां न ते बच्चे बी बचैरे इ'न्ना ना नेईं पढ़ी पांदे न ताहियें करियै उ'नें लोकें उ'नें लोकें गइयां पालदे न लोक बड्डे बड्डे उं'दे खेत होंदे न खेत्तर उं'दे जु'नेंगी अस आखने डोगरी च उ'नें गी खेत्तर आखने आं जेह्ड़े लोकें दे खेत्तर होंदे न बड्डे बड्डे बड़े बड्डे बड्डे खेत्तर होंदे न ते लोक गइयां रखदे न उं'दे पालन पोषण लेई घाऽ चारा चारा शटाला होइया ओह् लांदे न फिर उ'नें ई खलांदे न ते ओह् जेह्ड़ा दुद्ध शुद्ध उं'दा बेचियै ते अपना पालन अपना गुज़ारा जेह्ड़ा उं'दा पालन पोषण करिये अपना गुज़ारा करदे लोग प्हाड़ी एरिया दे फिर एह्दे कन्नै जेह्ड़े साढ़ी गौरमेंट दे बी बड़ा बेनिफिट होंदा ऐ ते उं'दे ते उं'दे जेह्ड़े अस आखी सकने ओह् लोक अग्गें जेल्लै लोन लैंदे न गौरमेंट स्कीमें उप्परा ते फिर अपनियां डेयरियां करदे न फिर डेयरियें च जेह्ड़ा साढ़ा गंई माता दा गौऽ माता दा वेस्ट होंदा ऐ ओह् बी साढ़ा साढ़े लेई बड़ा अच्छा ऐ ओह्दा ओह्दा खाद बनदा ओह्दा जेह्ड़ा हैल अस आखने आं अस अपने अगर ओह्कड़ा हैल अस अपने जेह्ड़े खेत्तरें च लोग केह् करदे न ओह् हैल सब तो जादा अच्छा होंदा की ओह् अपने जेह्ड़े खेत्तरें च उ'नें फसलां लाई दियां होंदियां ओह्दे च जेल्लै ओह् हैल देसी हैल जिसी बोलदे न ओह् करदे न उद्धर लोग हैल लांदे न ओह्कड़ा ते ओह्दे कन्नै साढ़ी फसलां बी बड़ियां अच्छियां होंदियां होर साढ़ी साढ़ी साढ़े खान पीन बिच बी बड़ा अच्छा बेनिफिट होंदा गंइ माता दे वेस्ट दा ते जि'यां जि'यां प्हाड़ी एरिये दे लोग होर बी दुद्धै कन्नै गौऽ माता दा जेह्ड़ा दुद्ध होंदा ओह्दे कन्नै चीजां बनदियां बड़ी सारियां बटर बनदे पनीर कड्ढदे लोक देहीं बनांदे फिर दुद्ध बेचदे क्रीमां बनदियां ते एह् जेह्ड़ियां चीज़ां हैन एहे ओह् लोग इस चीज़ दा उ'नें लोकें गी बड़ा बेनिफिट ऐ फिर ओह् अपने किश हल्लें म्ह्ल्लें च लोग लेई लैंदे उं'दे कोला दुद्ध बगैरा ते अद्धा ओह् किश सिटी एरिया बिच बी कोई ऐसी गल्ल निं सिटी एरिया च बी जेह्ड़े ओह् प्हाड़ी लोग न अपनी बड़ी चीजां होंदियां न जेह्ड़ियां सिटी एरिया च आंदियां न दुद्ध होइया पनीर होइया फिर देहीं बगैरा होइया ते तुसें ई सारा पता ऐ दुद्धै कन्नै गै साढ़ी हर इक चीज बनदी ऐ साढ़ी मिठाई होई ते मिठाई होई ते साढ़ा देहीं बगैरा होइया बड़ी सारी चीज़ां बड़ी सारी चीज़ां जेह्ड़ियां न साढ़े गौऽ माता दे दुद्ध कन्नै बनदियां ते ते इं'दे च बड़े जेह्ड़े गौऽ माता दा दुद्ध ऐ एह्दे च एह् बड़ा बेनिफिट ऐ एह्दे च प्रोटीन होंदे न बड़े सारे विटामिन्स होंदे न जेह्ड़े साढ़ी बॉडी दी जरूरत न कैल्शियम होंदे न जेह्ड़े अज्ज कल लोकें च बड़ा घट्ट लभदा ऐ सानूं कैल्शियम क्योंकि ओह् इस बजह् कन्नै होंदा कि सानूं प्योर चीज़ां निं मिलदियां हैन जेह्ड़े बचैरे ग्रांऽ च रौह्ने आह्ले जेह्ड़े लोग न ओह् अपना केह् करदे कि गौऽ माता अपनी डेयरियां उ'नें रक्खी दियां होंदियां लोन शोन लेइयै डेयरियां बनांदे बचैरे फिर उ'नें ई घाह् शाह् पाइयै उ'नें ई उत्थुआं अपना गज़ारा करी लैंदे थोह्ड़ा रुट्टी शुट्टी खाई लैंदे फिर अग्गें पिच्छें थोह्ड़ा दुद्ध बेची लैंदे ते जेह्ड़े सिटी एरिया दे लोग न उं'दे लेई ते स्हेई ऐ ओह् ते चलो अपना कम्म काज़ करदे लेकिन एह् जेह्ड़े बचैरे ग्रांऽ दे लोग न इं'दे लेई जेह्ड़ियां गौरमेंट ने जेह्ड़ियां स्कीमां सोची दियां उ'नें बड़ा गै इक शैल कम्म कीते दा जेह्ड़ी उं'दे बारे च बी सरकार जेह्ड़ी सोचा करदी ऐ होर एह् बड़ा अच्छा ऐ कि सरकार ने कोई उ'नें ई बी बेनिफिट दित्ता ऐ ताकि ओह् बी अग्गें बधन बचैरे उं'दा बी उं'दा बी अग्गें पालन पोषण होऐ उं'दा बी ते लोग लोग जेह्ड़ा बड़ा बड़ा गै अपना कारोबार बना दे न हून ग्रांईं एरियें च प्हाड़ी एरिये च होइयै लोग गौऽ माता दा अग्गें बड़ा डेयरियां बना दे अग्गें कारोबार सेट करा दे न एह्दे बिच गै होर एह् बड़ा अच्छा ऐ बड़ी अच्छी चीज़ ऐ ते एह्दे कन्नै इक ते लोकें दी बी इंकम बनदी सरकार गी बी एह्दे कन्नै बड़ा बेनिफिट होंदा फिर टाइम कन्नै कन्नै ओह् केह् करदे कि अपना जेह्ड़ा लोन उ'नें लैते दा होंदा लोन जेह्ड़ा उ'नें लैते दा होंदा लोकें ओह् बी बल्लें बल्लें चकादें जेह्दी बजह् कन्नै सरकार गी बी बड़ा बेनिफिट होंदा होर इक ते एह् बी चीज ऐ जेह्ड़ी दिक्खने गी मिलदी ऐ कि वूमेन एम्पावरमेंट जिसी अस गल्ल आखनें आं ते अज्ज कल जेह्ड़ी लेडीज़ न ओह् बी डेयरियें च बड़ा अच्छा कम्म करदियां ओह् बी साढ़े ग्रांऽ दियां जेह्ड़ियां जनानियां होंदियां ते घाह् बड्ढदियां उ'नें ई चारा पांदियां दुद्ध धारां चौंदियां ते बड़ा गै शैल मतलब बड़ा गै शैल ग्रांऽ दे जेह्ड़े लोग न एह् बड़ा गै शैल करदे न गइयें दा पालन पोषण करदे न ते जेह्ड़ा दुद्ध होंदा ओह् साढ़ा बड़ा बेनिफिट होंदा दुद्ध दा एह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी हड्डियां होंदियां ओह् मज़बूत होंदियां लेकिन ओह् साढ़ी स्किन जेह्ड़ी हेल्थी होंदी ऐ साढ़ी मसल पॉवर बनदी ऐ ते साढ़ा स्ट्रेस बी एह्दे कन्नै दूर होंदा ऐ ते ओह् सानूं बड़ी अच्छी चीज ऐ दुद्ध जेह्ड़ी ऐ बड़ी अच्छी चीज ऐ ताहियें करियै जि'न्नी चीज एह् प्योर होऐ ते इ'न्ना गै बधिया होंदा ताहियें साढ़ा जेह्ड़ा